بائک چلاتے وقت ہمیں بہت ساری حفاظتی تحفظات کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بہت ساری چیزیں دھیان میں ہمیشہ رکھنی ہوتی ہے سب سے پہلے تو بائک چلاتے وقت آپ کو ہیلمے ہیلمٹ پہن کر ہی بائک چلانا چاہئے بائک جو ہے مناسب اسپیڈ میں چلانا چاہئے بہت زیادہ اسپیڈ نہیں چلانا چاہئے بائک ہمیشہ کنارے چلائیں روڈ کے بہت زیادہ کنارے نہیں کنارے ہی چلائیں ہمیں بائک چلاتے سمئے ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے آگے کون سی گاڑی ہے پیچھے کون سی گاڑی ہے ہمیں اپنے بائک کا آئینہ جو رہتا ہے اسے پیچھے کی طرف اچھی سے سیٹ کر لیں جس سے آپ کو پیچھے کا سمجھ میں آئے اس کے علاوہ آپ کو اگر کسی بڑی گاڑی کو اوور ٹیک کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ہورن کا استعمال کریں اینڈیکیٹر کا استعمال کریں اپر ڈپر لائٹ کا استعمال کریں اور ہمیں اگر کسی طرف پلٹنا ہے تو ہمیں اینڈیکیٹر کا استعمال کریں اگر دائیں طرف مڑنا ہے تو دائیں طرف بائیں طرف مڑنا ہے تو بائیں طرف ہمیں ہر گاڑی سے ایک اچھا گیپ ڈسٹینس بنا کر ہی گاڑی چلائیں بہت زیادہ اس کے قریب جا کر گاڑی نہ چلائیں بریک صحیح سے ماریں اچانک بریک نہ ماریں ہمیں یہ سب چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے بائک چلانا چاہئے اور سفر کے دوران سفر کے دوران ہمیں اپنے اپنے حساب سے جو جو چیزیں دستاویزیں ضرورت ہو وہ سبھی لے لیں جیسے کہ پانی ہو گیا پانی کی بوٹل فسٹ ایڈ کٹ ہو گئی اور تھوڑی میڈسین ہو گئی اور کپڑا ایک جو کپڑا ہو گیا اگر آپ اچھا کہیں دور جا رہے تو کپڑا ضرور لیں اور اپنے حساب سے ہمیں جو جو اپنے کو لگنے والی چیزیں ہیں سفر کے دوران وہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے ساتھ سب دستاویزات ضرور لینا چاہئے